ऋण शिक्षा ऋणके लाभ नंदन कुमार लेने अछि ओ स्टूडेंट क्रेडिट कार्डस चारि लाख टका उठेने छै ओ ईंजिनीयरिंग कए रहल छै जे बिहारमे विद्यार्थीसभ शिक्षा ऋण लए कऽ शिक्षा प्रदान करै छै ईंजिनीयरिंग केलक केओ केओ डॉक्टरी केलक जेकरा जे होइ छै से अपन करै छै बिहारमे शिक्षाके लिय ऋण देल जाइ छै